मां मां हाणे कॉलेज में पढ़िन्दो आहियां थर्ड ईयर में टी वाए बेफ खयो आहे टी वाए बेफ में मां बैचलर ऑफ अकाउटिंग एण्ड फाइनेंस पियो कयां उनमें असांखे अकाउंट्स जे ॿारे में पढ़ाईन्दा आहिनि एंड फाइनेंस जे ॿारे में पढ़ाईन्दा आहिनि ऐं जाम कुझ सिखण लाइ मिलिन्दो आहे उनमें असांखे स्टाक मार्केट जे ॿारे में बि जाम कुझु पढ़ायो वेन्दो आहे ऐं उनमें असांखे कीअं स्टाक मार्केट में ट्रेड करिणो हुजे यां कीअं उनमें वञणु खपे कीअं असांखे उनमें स्किल विकसित करिणी खपे उहो सभु असांखे सेखाररियो वेन्दो आहे ऐं उनमें असांखे ॿुधायो वेन्दो आहे क़रीब फाइनेंस जे ॿारे में जीअं त फाइनेंस हाणे असांखे कहिड़े कीअं असांखे फाइनेंस असां कीअं मेनेज करे सघन्दा आहियूं कीअ असांजो फाइनेंस जे ॿारे में आहे ऐं अकाउटिंग जे ॿारे में जीअं त असांजी अकाउटिंग जंहिं कर त जेका असांजा खाता आहिनि उन्हनि खे मेनेज करणु सेखारीन्दा आहिनि कींअ असां वॾी वॾी कंम्पनियुनि जा असां पंहिंजा खाता मेनेज करे सघन्दा आहियूं इहेई असांजो आहे बैफ बैचलर ऑफ अकाउटिंग एण्ड फाइनेंस